बकरी पालन करै छियै बकरीके सभचीज बकरी पालन करै छियै बकरीके व्य व्यवस्था हर चीजके सफैआ सफैअत रखै छियै मुरगा मुरगी पोसै छियै ओकरा साफ सुथरा करै छियै खिला पिला पानि चारा उरा दै छियै आजकलके एहन माहौल भेलै हइ कोनो चीज एक रत्ती ठेस लगै छै तुरन्त केस कास करि दै छै ओकीलपर ओकील रहै छै ई ओकील मुरगे मुरगा पालन करै छियै ओकरे जे छै से व्यवस्था हर चीजके साफ सफैअत रखै छियै खिलाय पिलाय बकरी पालन करै छियै बकरीकेँ पोसै छियै बकरीकेँ खिलाय पिलाय चारा उरा दै छियै हर चीज हिफाजत करै छियै खूब बढ़िआँसँ करै छियै आरो रस्ता एहन छै रस्तापर आदमी चलै छै कहीँपर किछु ककरो खतरा करि दै छै काटि कूटि कऽ राखि दै छै